अगर भोजन की बात की जाए तो मैं सभी तरह का भोजन जो है खा सकती हूँ लेकिन थोड़ा सा मसालेदार जो खाना होता है वह मुझे पसंद नहीं आता मुझे बिल्कुल सादा खाना पसंद है और जो घर का खाना तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है वही सबसे अच्छा खाना होता है जो एक हेल्दी भी होता बहुत है और बहुत ही हाइज़ीनिक तरीके से बनाया गया होता है मुझे मेरी माँ के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरी माँ जो है मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग कम मसालेदार खाना बनाती है और अगर बाहर किसी रेस्टोरेंट की बात की जाए तो कल मेरा से मेरा फ़ेवरेट है क्योंकि वहाँ जो खाना बनता है वह मेरे टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग बनता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वैसे कर चटपटी की बात के तो मुझे पानीपूरी बेहद पसंद है क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा है न कि आप बोल देते हो के भैया मुझे थोड़ा सा कम तीखा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग बना देते हैं और घर का खाना सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है मैं कम मसालेदार खाना खाती हूँ दाल चावल आलू की सब्जी हो गई है करेले की चिप्स हो गई यह मेरी फ़ेवरेट जो है खाना मुझे कम बहुत ही अच्छा लगता है यह खाना में चौबीसों दिन खा सकती हूँ और अगर मेरी माँ ने बनाया तो फिर क्या बात थी माँ के हाथ का खाना वैसे भी सबको बहुत पसंद आता है क्योंकि मेरी माँ मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना बनाती जैसा हम लोगों को पसंद है मेरी माँ हमेशा वैसा खाना बनाती मुझे बाहर का खाना कम ही पसंद आता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाना ही पसंद करती हूँ